हाँ जी बोलिए

फिर तो वो तो आपको यहाँ मोबाईल शॉप पर आना पड़ेगा इस लिए

अब वो तो आपकी ग़लती होगी आप कैसे मोबाईल रखे होंगे कहाँ गिरा होगा वो तो आपको पता होगा मैम अब वो तो आप जानो क्योंकि हम हमारा काम है लगाना हम तो लगा कर दे दिए आपको यहाँ से तो ठीक ही कर के ही लेके गए हो आप मैम आप ने जो क्वॉलिटी ली होगी वही लगाए है हम अच्छा कौनसी क्वॉलिटी का लगवाए थे आप तो आपको पता तो होना चाहिए कितने का लगवाए थे मैम तो वो आप ही की ग़लती होगी वो लोकल ही होगी या फिर क्योंकि अच्छा क्योंकि वाला वो तो ज़्यादा ही अच्छा चलता है थोड़ा बहुत गिरता भी है तो उसमें कुछ ज़्यादा स्क्रेच नहीं आते हैं

चार पाँच साउ वाला वो ज़्यादा ठीक रहता है अब आपके भैया ने डेढ़ सौ वाला लगवाया है तो वो किफ़ायती तो थोड़ी अलग होगी ना मैम अब ये ये तो पता नहीं आप जानो क्योंकि ये हमारी ग़लती नहीं है हम ने तो पूरा प्रॉपर्ली आपको ठीक कर के ही दिया था पाँच सौ से कम वाली हाँ चार सौ वाली भी ठीक रहती है वो लगवा लीजिएगा आ कर तीन सौ साढ़े तीन सौ तक की लेकिन वो अच्छी लेकिन वो अच्छी ज़्यादा नहीं रहती चार सौ या फिर पाँच सौ वाली ये ठीक है मैम ममै वो तो आपके ऊपर डिपेन्ड करता है आप जिस शॉप पर जाओगी तो वो तो अपना ही रेट देगा चार सौ तक वाली आप लगवा लीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगी आप जब आ जाइए आप के पास जब टाइम हो अभी आना हो अभी आ जाइए शाम को आना है शाम तक आ जाइए हमें तो हमारा तो काम ही है हम लगा कर आप को दे देंगे दस बजे तक जी ओके आज ही आज ही